नमस्कार मिस्त्री जी यह हमको है ना ऊपर एक्स्ट्रा कमरा बनवाना है बाईस बाइ बाईस का कमरा बनवाना है क्यों हो जाएगा आप वो बताइए जो भी खर्चा आएगा उस ऐक्स्ट्रा कमरे को बनवाने के लिए जो भी माल मसाला उस ऐक्स्ट्रा कमरे को बनवाने के लिए लगेगा वो सारा आप बता दीजिए देखिए वो सब हम उपलब्ध करवा देंगे ऐक्स्ट्रा कमरा बनवाने के लिए जितना भी खर्च कट्टे सिमेन्ट चाहिए जितनी भी बजरी चाहिए जितनी भी रोड़ी चाहिए आप वो निश्चिंत रहिए आप बस उस एक्स्ट्रा कमरे का बनवाने के लिए जो खर्चा आएगा जो भी आपकी मज़दूरी होगी कारीगरी होगी वो आप बता दीजिए ढाई सौ रुपये तो वो एक एक्स्ट्रा कमरा ही बनवाना है तो उस हिसाब से देख लीजिए बता दीजिए ठीक कर के बताइए देखिए ये एक्स्ट्रा कमरा बनवाने के लिए भी मेरे को जो भी माल मसाला है सीमेन्ट है बजरी है उसका भी भुगतान करना पड़ेगा तो उस हिसाब से देख कर के बताइए देखिए आप देखिए सही रेट में आप करवा देंगे लेकिन जो क्वाल लिटी होगी उस समान की उसके बारे में आप बताइए देखिए उसपे मुझे विश्वास न हो तो कल को वो एक्स्ट्रा कमरा ढय जाए बारिश में कमज़ोर हो कर के तो उसकी क्या गारंटी होगी देखिए भाई साब एक ऐक्स्ट्रा कमरा है ज़रूरत है मेरी जो भी फ़र्श वर्ष है उसका भी आप देख लीजिए वो भी सब बनवाएंगे तो आप वो तो ठीक है लेकिन कुछ तो देखिए कुछ तो कुछ तो कीजिए देखिए आप देख देखिए फ़र्श भी बनवा दीजिएगा है ना फ़र्श एकदम वैसा चाहिए हमको और और आप कितने समय के अंदर वो एक्स्ट्रा कमरा हमको बनवा करके तैयार कर देंगे ये भी बता दीजिए आप कि जल्द से जल्द एक्स्ट्रा कमरा हमको तैयार चाहिए ज़रूरत के हिसाब से चाहिए अरे भाई साब डेढ़ दो महीने नहीं है एक्स्ट्रा कमरा बनाने के लिए इसलिए तो आपको फ़ौन किया है देखिए फिर भी आपको ऐक्स्ट्रा कमरा बनवाया है आप देखिए ना इतना समय थोड़ी न लगेगा उसके अंदर नहीं समय आपका लगेगा वो तो सही बात है सिमेन्ट रोड़ी जि जितना जल्दी वो होगा अभी तो उसका वो होगा पर आप कुछ तो मेरे लिए वो तो कीजिए कुछ तो काम कीजिए इसको समय को अब आपसे पूरा घर तो बनवा नहीं रहा एक ऐक्स्ट्रा कमरा ही तो बनवा रहा हूँ और वो मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझो मेरी बात जो ये सीमेन्ट है ये सीमेन्ट आप कौनसी कंपनी का मंगवाओगे ये भी बता दो अंबुजा सिमेन्ट मतलब आप ये बता दीजिए कितने कट्टे लगेंगे ये आप ही मंगवाएँ या मैं ही मंगवाऊँ उनको तो आप का कोई मार्क मतलब बाज़ार में कोई जानकार हो उसके हिसाब से आप तो ठीक है फिर फ़ाइनल निर्धारित करते हैं इसको ठीक है धन्यवाद